मेरे बच्चे मतलब हम लोग अपने बच्चे को जैसे एक ज़िद करते हैं कि हमें बाहर खेलना है तो हम लोग उसको घर में ही फुटबाल ले आते हैं खिलाने आते हैं खिलाने के लिए कि खेलेंगे और बाहर ज़्यादे नहीं घूमें घूमेंगे बाहर तो स्वस्थ रहेंगे अच्छे रहेंगे बाहर खेलेंगे तो और ज़्यादे मोबाइल देखेंगे तो यह अच्छा नहीं रहेगा और ज़्यादा पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे बच्चे और फिर हम लोग का बच्चा जैसे खेलने में कूदने में और बहुत ही अच्छा होगा और खेलने खेलेंगे कूदेंगे तो स्वस्थ रहेंगे अच्छा रहेंगे और अच्छा ही रहेंगे और मस्त रहेंगे और जि कहीं जाना होगा बाहर खेलने के लिए सब लोग बच्चे जाएँगे तो वो भी जाएँगे तो फुटबॉल ओटबॉल दे देंगे हम लोग कि खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे अच्छे रहेंगे कोई बीमारी नहीं हो सकती है और हमारे बच्चे को और ज़्यादे फोन नहीं यूज़ करने देंगे और ना ही ज़्यादे हम लोग टी वी देखने देंगे उससे नहीं तो बीमारी बहुत फैली है मतलब इसीलिए और हम लोग का बच्चा जैसे खेलेंगे कूदेंगे ही तो अच्छे रहेंगे स्वस्थ रहेंगे बिमारी नहीं होगी बच्चे को खेलने कूदने से ही अच्छे रहते हैं और टी वी में मोबाइल में भी बहुत कुछ देखने को मिलते हैं बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें ये देखना है वो देखना है तो मोबाइल देंगे ज़्यादे तक यूज़ करेंगे तो उनका स्वस्थ अच्छा नहीं रहेगा और स्वस्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा जैसे बाहर देंगे बाहर फुटबॉल खेलेंगे और कुछ खेलेंगे खेलेंगे कूदेंगे बच्चों के साथ तो अच्छे रहेंगे स्वस्थ रहेंगे फिर भी अगर कोई कोई आकर खेलेगा कूदेगा ही तो अच्छा रहेगा ना बच्चे और इसी हम तो कर दिए हैं बच्चों बच्चा है तो उसे फुटबॉल दीजिए मोबाइल यूज़ मत करने दीजिए मोबाइल यूज़ नहीं करेगा करेंगे और ना टी वी यूज़ करना है ना मोबाइल यूज़ करना है और नहीं कोई कुछ मतलब और जो जो कहना है तो बस उसको फुटबॉल दे दीजिए उसको कहे बच्चों के साथ खेलें कूदें पढ़ाई पे ध्यान दें बस यही करना है और मोबाइल ओबाइल मोबाइल और टी वी नहीं देखना चाहिए उतना देखना चाहिए मगर उतना नहीं देखना चाहिए बहुत कम देखना चाहिए मोबाइल मोबाइल भी देखेंगे तो ये सब बीमारी बहुत हाँ आहिस्ता फैल रहा है अच्छा नहीं है और ये जो है अच्छा है जैसे खेलेंगे कूदेंगे बाहर स्वस्थ तबियत अच्छा रहेगा और सब कुछ तबियत सही रहेगी तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे अगर तबियत नहीं सही रहेगा तो बच्चे कैसे रहेंगे अच्छे नहीं रहेंगे ना और उन सबों को जैसे कुछ अच्छा अच्छा कुछ ले आकर खेलाओ नहीं तो बच्चों के साथ भी उतना ही घुमाओ घूमेंगे बच्चे तो अच्छे रहेंगे मस्त रहेंगे और सब बच्चों के साथ साथ घूमेंगे तो अच्छे ही रहेंगे घूमेंगे ज़्यादे पढ़ाई पे ध्यान दो ज़्यादे पढ़ाई पे ध्यान दोगे उन बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दो खेलने कूदने कोचिंग कराओ उन सबों को और फुटबॉल खेलाओ और अच्छा अच्छा काम करो उन बच्चों के साथ जो व्यवहार आप बच्चों के साथ करेंगे वही व्यवहार अच्छा पड़ेगा जो सिखाएँगे मतलब अच्छा अच्छा उन सबों को कहो कि जाओ खेलो मोबाइल मत दो मोबाइल से अच्छा नहीं है मोबाइल दोगी तो अच्छा नहीं है मोबाइल मत दो बस ऐसे ही बिना मोबाइल के ही जैसे टी वी है मोबाइल है मोबाइल ज़्यादे यूज़ करते हैं तो ये चीज़ मत करने दो बस उनको फुटबाॅल जैसे बॉल जैसे ये सब खेलेंगे तो अच्छा पड़ेगा